पांहिंजे देश में ॾाढी बेरोजगारी आहे जीअं पाण ॾिसूं था पंहिंजे देश में जाम ॿार पढ़नि पिया था परीक्षाऊं बि था ॾेयनि ऐं पास बि थी था वञनि पर उन्हनि खे उन हिसाब सां नौकिरी नथी मिले पंहिंजे देश में ॾिसूं त एड़ियूं सरकारी नौकिरी आहिनि रेलवे जी टीचर जूं बैंकुनि जूं पर पाण खे ख़बर नथी पए उहे एड़ियूं ईअं हिसाब सां ॿाहिरि नथियूं पवनि जीअं उन्हनि जा फॉर्म कीअं भरिणा कीअं उन्हनि जी परीक्षाऊं ॾेअड़ियूं त सरकार खे उन ॻाल्हि में ध्यानु ॾेयणो खपे जीअं कीअं सरकारी नौकिरीअ में अॻियां वधिणो कीअं हुनजी परीक्षा ॾेयणी फॉर्म भरिणा ऐं ॿी हिकु ईअं ॻाल्हि की पंहिंजे ॾाढा ग़रीब आहिनि ऐं घटि पढ़ियल बि आहिनि त सरकार खे उन्हनि जे तरफां बि ध्यानु ॾेअणो खपे जीअं जेका ग़रीब आहिनि जेको उन्हनि खे पंहिंजो परिवार हलाइणो आहे त उन्हनि लाइ उन्हनि खे बैंक मां थी घटि ब्याज ते लोन वठी ॾेयणी खपे ऐं जेका घटि पढ़ियल आहिनि उन्हनि खे बि नंढी वॾी नौकिरी वठी ॾेयण लाइ सरकार जे उन्हनि जी मदद करिणी खपे ऐं जेके माइयूं आहिनि जिन खे उन्हनि खे पंहिंजो पांहिंजो हुनर आहे सिलाईअ जो आहे ॿियो पार्लर जो आहे त उनखे बि उन्हनि खे मदद करिणी खपे मशीन वठी ॾेयण पार्लर खोलिणो आहे त उन्हनि लाइ सामान वठी ॾेयणो जॻह वठी ॾेयणी थो पंहिंजो हुनर ॾेखारे सघनि ऐं पैसा कमाए सघनि ऐं उन्हनि खे प्राइवेट नौकिरी थी बि मिली थी वञनि पर प्राइवेट नौकरियुनि में जाम टाइम वठनि था ऐं पगार बि घटि था ॾेयनि त माइयूं एतिरो सभु घर जो ऐं नौकरियुनि जो न कढ़े सघनि अगरि उनखे पंहिंजो हुनर आहे पंहिंजो थोरो घणो पैसो आहे थो पंहिंजो धंधो अॻियां करे था सघनि ऐं टीचरनि जी नौकिरियूं बि माइयुनि खे मिलनि थियूं पर उनमें टीचरुनि जो पको नथा रखनि टिनि सालनि ताईं त उन्हनि खे एतिरो माना एतिरी राह था ॾेखारनि पोइ उन्हनि खे पको नथा रखनि उनमें पगार बि घटि आहे ऐं टाइम बि ॾाढो था वठनि त सरकार जी इन्हनि सभिनि ॻाल्हियुनि में ध्यानु ॾेयणो खपे